جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گاؤں میں یا دیہی علاقوں میں اور شہروں میں بہت ہی فرق ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شہروں میں ہوتی ہیں اور گاؤں میں نہیں پائی جاتیں جیسے ہم بات کریں حکومت کی تو حکومت الگ ہوتی ہے بہت ساری ایسی فیسیلٹیاں ہوتی ہیں ایسے فائدے ہوتے ہیں جو گاؤں میں نہیں دیے جاتے اور شہر میں دیے جاتے ہیں اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں صحت کی بات کریں تو صحت کے ایسے بہت سارے سینٹر ہوتے ہیں جو شہروں میں ہوتے ہیں اور گاؤں میں نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اور بیماریوں کو روکنے کا کوئی بھی سادھن نہیں ہوتا یہاں پڑھائی کے لیے اتنا سہولیتیں نہیں ہوتی ہیں پڑھائی کی کوئی سہولیت خاص نہیں مل پاتی گاؤں کے لوگوں کو اور یہاں پر آنے جانے کی ٹرانسپوٹیشن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے لوگ کو کو اس کمی کا بہت ہی سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان بھی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری ایسی کمی ہوتی ہیں جو گاؤں والوں کو دیکھنی پڑتی ہیں